अपने से न हम पढ़ते थे छोटा मोटा तनी मनी गो भाग लिए चित्र वगैरह बनाने का क्लास में तो ठीके ड्राइंग बनाने का क्लास लिया था बनाए ड्राइंग बढ़ियें हुआ उस अनुभव से आ विशेष क्या बतावें आब उतना हमको याद है जे छोटे छोटे में पढ़े लिखे अब तो हो गया साठ पैंसठ का उम्र तो उतना याद ध्यान नहीं है लेकिन ठीके था वो सबमें मज़ा भी बढ़ियें था ड्राइंग बनाना चाहिए ये सब एगो कला हुआ चित्र बनाना भी एगो कले हुआ जैसे कोई चीज़ कोई काम करते हैं कला वाला तब अच्छे काम के लिए तो कोई चीज़ की चित्र भी बनाना एगो तो बढ़ियाँ बात हुआ चित्र बनाना चाहिए सीखना चाहिए हमलोग उतना उसपर ध्यान नहीं दिए तो उतना बढ़ियाँ नहीं बना सके लेकिन चित्र बनाना तो ठीके था बढ़ियाँ बात अनुभव यही किए कि पढ़ने के समय में जो वो सब मिलता है तखने तो भारी लगता है पढ़ने में उसके बाद पता लगता है ये सब होना चाहिए कि तो हम लोग कमे लोग पढ़े लिखे थे